आमच्या जर जिल्ल्यांतली गोश्ट आसत जाल्यार सादारण काणकोण हांगा जी शिश्यारान्नी जी जी जो जो उत्सव जाता तो एक खूब व्हड असो उत्सव ह्या वाठारांत म्हण्टात तसोच पैंगीण भागांत जंय गड्याची जात्रा जाता तोय एक बरोच व्हड उत्सव ह्या भागांतलो आसा तशें पळोवपाक गेलें दोनीय जे उत्सव आहा हे त्या त्या ठिकाणी तितलेंच लोकप्रिय आनी लोकांक लागी करपी अशें उत्सव आसात तेका लागून हें जे उत्सव आमची अस्मिताय किंवां आमची जे समाजांतली योगदान आहा तेतूंत खूब व्हडलो एक वांटो ह्या उत्सवांचोय बी आसा की लोक हांगा जमतात तशेंच पर्यटक हे उत्सव मुद्दाम पळोवपा खातीर पयसले पयसुल्यान येतात